हिंदी भाषा की कुछ अनूठी खास बातें जो मेरे को बहुत दिलचस्प लगती है तो हिंदी अगर बात करी जाए मेरे और से तो हिंदी को मैं सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना चाहूँगा क्योंकि हिंदी में आप अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है हिंदी भाषा में तो आप समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है उसकी पूरी भावनाएँ आप समझ सकते हैं हर एक चीज आप समझ सकते हैं एक ही बार में परंतु अगर हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो उसमें नहीं समझ पाते लोग की कहना क्या चाह रहा है पूरे तरीके से और हम भारत की बात करें तो भारत में हिंदी ही सुप्रसिद्ध है बहुत और हिंदी भाषा का दूसरा बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक पॉइंट ये मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही सरल भाषा है इसे हमारे दादा दादी छोटे बच्चे चाचा चाची मामा मामी सभी जितने भी हैं सभी हिंदी में बात करते हैं परंतु अगर उसके बीच अगर हम अंग्रेजी को लेके आते हैं तो अंग्रेजी में अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा जैसे मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ और मेरी दादी हिंदी भाषा में बात कर रही है तो दादी मुझसे बात नहीं कर पाएँगी अच्छे से ना कि मैं दादी से कर पाऊँगा क्योंकि दादी को अंग्रेजी नहीं बनती और मेरे को हिंदी नहीं बनती ये एक एग्जांपल था बाकी हिंदी भाषा सबसे बहुत अच्छी लगती मेरे को और अपनी भाषा की बात ही अलग होती है